मबाइलाथ' जोङो बहाय बहाय बाहायो मोजाङाव बाहायोला जोङो फेसबुक इउटुब न'वाव थागासिनो जोङो मोजां खामानि मावो गोजानाव थानांगौलाबो खाथियावनो थानानै फन हरनानैहाय रायलाइनो हायो आरो बेबायदिनो जोङो नै दायो गोजानाव थांनानै फैसा हैनाय नाङा न'वाव थानानैनो फैसाखौ जोङो फाथाइनो हायो गोजानाव जोङो गथ' गथायफोर दंहैयोलाबो जोङो खाथियाव थाङा हैनो नांलाया खाथियाव थानानैनो हरनो हायो बेफोरनो जोङो बे मबाइला जोंनि थाखाय मोजां आरो आरो बाहाय जाथावियाव नायोब्ला जोङो गथ' गथाइफ्रा जोङो हनै फेसबुक बायदिसिना माबा माबि नायनानै जोङो गाज्रि खामानियाव बाहायो बेफोरखौसो गाज्रियाव होनो आरो जोंनि थाखाय बेरा फारसेथिं जोङो मोजां गोजानाव थांनांलाया थाखा फैसा फाथाय हरनो हायो बेफोर बायदि आरो जोङो मोजाङाव बाहायनो हायो फेसबुक इन्सटाग्राम बिदि माबा माबियावहाय जोङो मोजां बिराद मोजां आरो बे आरो जोंनि गथ' गथायफोरनि थाखाय मोजाङानो नङा जाहैबाय हनै गाज्रि गाज्रि बायदिसिना फेसबुक नायो माबा माबि नायो बेफोरखौ नायनानै जोङो दानि गथ'फोरखौ नुनो मोनो गाज्रिसिनाव गाज्रिसिन जानानै फैनायनि आरो मोजाङाव बाहायोला मोजां जायो जोंनि बिमा बिफाफोरनि थाखोय हनै बांसिनानो मोजां बेफोरबायदि आरो